नमस्ते दीदी हाँ तो वह मैं घूमना चाहती हूँ करूँगी उधर गाड़ी भेजेंगी हाँ मैं कभी गाँव से घूमी नहीं हूँ इसलिए मैं तुमको कह रही हूँ कि गाड़ी और घूमना है मिस्त्री है चलो ठीक है तो गाड़ी भेज दीजिए मैं यहाँ पर हूँ जंघई स्टेसन पर भेज दो हँ चलो ठीक है तो पहले कहाँ ले कर जाएँगी दर्शन कराने के लिए हाँ तो चलो ठीक है वहाँ है ना मंदिर वहाँ पर ले कर जाएँगी तभी ठीक है जो जैसे वहाँ उस दिन मेरा उपवास रहेगा तो वहाँ पर खाना औ नहीं खा पाऊँगी तो कोई व्यवस्था है

हाँ चलो ठीक है तो फिर वहाँ से फिर वहाँ गौरीशंकर जाऊँगी फिर वहाँ दर्शन करने के लिए जाएँगे आपके ड्राइवर ठीक है चलो ठीक है फिर कभी आप बुलाई नहीं सब चीज़ है वहाँ तो बहुत भीड़ होती है हाँ तो वहाँ वहाँ तो बहुत भीड़ होती है हाँ चलो ठीक है तो अपना ड्राइवर भेजो उसको दारू शराब तो नहीं पीता है गांजा उंजा ठीक है हाँ अच्छे से ले जाएँगे ना चलो ठीक है तो गौरी शंकर से घूमा कर उनको बोल देना कि चले जाएँगे दिया महादेव वहाँ दर्शन करने के लिए हाँ चलो ठीक है तब तुम्हारा ड्राईबर अच्छा है ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते हैं हाँ चलो ठीक है नमस्ते दीदी